السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ جی خیریت سے ہیں جی جی الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں کیا میری بات پین کارڈ آفس سے ہو رہی ہے جی جی دراصل بات یہ ہے سر میں نے پین کارڈ بننے دیا تھا تو سر مجھے پین کارڈ کی ضرورت تھی کیونکہ مجھے بیرون ملک جانا ہے جی جی سر جی جی مجھے باہر جانے کا بہت ضروری پڑ گئی ہیں جی جی جی سر اسی سلسلے میں میں نے آپ کو کال کیا ہے کہ میرا پین کارڈ کب تک آ جائے گا بتا دیں بڑی مہربانی ہوگی آپ کی جی جی جی جی نہیں نہیں مجھے تو سر جانا ہے باہر ملک جو بیرون ملک جو ہے وہ وہ تو مجھے آج سے سترہ دن بعد جانا ہے جی جی جی جی تو بس میں اس لیے کال کی تھی باہر جانا پڑ گیا اور مجھے پین کارڈ کی بہت سخت ضرورت ہے جی جی سر جی اور بھی کئی کام میں پین کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے جی لیکن خاص یہ یہ ہے کام ہے کہ میں بیرون ملک جا رہی ہوں تو پین کارڈ کی بہت ضرورت ہے جی جی جی سر جی جی تو سر کتنا دن میں مل جائے گا سر پندرہ دن بہت زیادہ ہو جائے گا سر تو پھر دیکھ لیجیے جی جی جی میرا اعتراف نمبر ٹو تھری فائیو فور سکس ٹو سیون ایٹ نائن سیون ون ایٹ فور تھری فائیو ہے جی میری تاریخ پیدائش بیس چھ دو ہزار دس جی جی سر جی ٹھیک ہے سر تو جلدی میرا یہ کر دیجیے بہت بہت شکریہ ہے آپ کا بہت مہربانی ہوگی اب میرے اس کام کو کر دیجے جلدی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے السلام علیکم